मेरे गाँव में एक चाचा हैं उन्होंने एक मुर्गी फारम खोला था उसमें वो मुर्गियों को चूज़े वो लिए थे बच्चों को चूज़े को पालते थे वो मतलब बहुत सारी मुर्गियाँ ले के आते थे हर कलर की वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती होती थी हर कलर की होती थी एकदम उसके पंख इतने नरम होते थे वो उसके जब ले के आते थे मैं देखने जाती थी उसको उठाती थी खिलाती थी वो लोग उसका बहुत ही ध्यान रखते थे सुबह शाम हमेशा साफ सफाई करना उनके बर्तन जो खाने के थे उसको धुलते थे उनको नहलाना उन्हें हर तरह से उन्हें मतलब अच्छे से साफ सफाई रखना उन्हें बहुत ध्यान रखते थे वो उनका क्योंकि वो छोटे हुआ करते थे ज़्यादा ध्यान रखने के वा ज़्यादा ध्यान रखते थे उसका क्योंकि वो बीमार ना हो जाए मर ना जाए उनको कोई बिमारी ना लग जाए इसकी वजह से उनसे बहुत ही अच्छे से देखते थे उनको मतलब बाजड़ा खिलाते थे उसका विकास हो वो जल्दी अच्छे से बढ़े हेल्थ मतलब अच्छे से मज़बूत हों हेल्दी हो बहुत ही प्यारे लगते थे जब जब वो ले के आते थे तो हम उसको देखने जाते थे बहुत ही सुंदर कलरफुल लगते थे हर कलर के होते थे वो जब चीं चीं करते थे दाने खाते थे हमारे घर के थोड़ा ही पास में ही था ओ जब जब ले के आते तो हमें पता चल जाता था हम जाते थे देखने के लिए फिर मैं उसे मायके से देख के आए फिर ससुराल में अपने घर पे आए तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि अपने घर पे भी मुर्गी फारम खोल लेते हैं मुझे मुर्गियाँ क्योंकि मुझे मुर्गियाँ देखने में छोटी छोटी चूज़े बहुत ही अच्छे लगते हैं या फिर वे अपने घर पे भी खोलेंगे तो मैं डेली उनके यहाँ अच्छे से ध्यान रखूंगी मैं भी उन्हें खिलाऊँगी खाना खिलाऊँगी जो उन्हें खाना होता है साफ सफाई करूंगी तो उन्होंने बोला है अच्छा